हमर सभक इलाकामे दोसर देशसँ आयल रोहिंग्या मुसलमान सभ शरण लेलक जकर मदति हमरा सभके भारतके लोक मदति कयलक आ ओकरा सभके देखरेख कयलक रहयके लेल स्थान देलक आ सभ ओकरा सभसँ मिलि कऽ रहलहुँ ओहो सभ सभसँ मिलि कऽ रहि रहल छै जकर कारण हमरा सभकेँ पहिले तऽ कोनो दिक्कत नहि भेल लेकिन बादमे ओसभ घुसपैठी करय लागल जकर कारण देशमे आतंकवादकेँ बढ़ावा मिलल हम हमरा सभके जनसङ्ख्यामे ओसभके कारण वृद्धि भऽ गेल जकरा लेल हमरा सभके बहुत चीज महंगा भऽ गेलै देशमे जनसङ्ख्याके बढ़लाके कारण रोजगार भी जरूरी भए गेलै जकर प्रभाव हमरा सभपर पड़ल ओकरा सभकेँ तऽ फाइदे भेल कि एतय आबि कऽ निवास कयलक रहल बहुत नीको प्रभाव पड़ल आ किछु खराबो पड़ल हमरा सभ चाहै छी सरकार कोनो एहन ठोस कदम उठाबय जाहिसँ कि ककरो कोनो दिक्कत नहि हुए